न'खराव हौवा आरो हिनजावनि खामानिया जाबाय हिनजावा न'खराव थानानै न'नि खामानिफोरखौ मावनांगौ हिनजावा ओंखाम ओंख्रि संनानै जाहोनांगौ आरो गथ'फोर गथायफोरखौ आदर खालामनांगौ हौवाया हौवानि खामानिया जाबाय हौवाफ्रा बायहेरायाव थांनानै थाखा फैसा खामायनाय बा साख्रि बाख्रि मावनानै न'खरखौ मा होनो फेदेरनांगौ फिसाफोरखौ थाखा फैसा धोन दौलद बुथुमनानै होनांगौ फिसाफोरखौ जाहोनांगौ फिसा फरायनायनि थाखाय हौवाफोरा हेफाजाब होनांगौ हौवा आरो हिनजावनि फारागा बेनो हिनजावा जाबाय न'नि खामानिफोरखौ न'नि मावनाय दांनाय खामानि न' बां सिबस्रांनाय थोरसि लथा सुनाय जि जोम सुनाय फिसाफोरखौ थुखैनाय आदर खालामनाय बेफोर जाबाय हिनजावफोरनि खामानि ओजों गथ'फोरनि सुना होनाय आरो हौवाफोरनि खामानिया जाबाय हौवाफ्रा बायहेरायाव थांनानै थाखा फैसा खामायनांगौ आरो साख्रि बाख्रि मावनांगौ आरो हिनजावफोरनि हौवाफोरनि थाखाय खामानिफोरा जाबाय बायहेरायाव खामानि मावनानै जेनेबा थाखा फैसा खामायनानै साख्रि बाख्रि मावनानै खामायनांगौ बा बिसोरो बे हाजिरा मुजिरा मावनानैब्लाबो जाहोनांगौ बेफोर जाबाय हौवाफोरनि खामानि गाननाय जोमनाय बुथुमनानै होनायानो जाबाय हौवाफोरनि खामानि बे हौवा आरो हिनजावनि फारागा जाबाय बे नङा दे हौवाफ्राल' खस्थ' खालामनांगौ न'खर संसार दानायाव हौवा आरो हिनजावनि फारागा हौवायाबो खस्थ' खालामनांगौ हिनजावाबो खस्थ' खालामनांगौ बेफोर जाबाय हौवा हास्लाबा हिनजावाबो खस्थ' खालामनांगौ आरो हिनजाव हास्लाबैयाव हौवायाबो खस्थ' खालामनांगौ किन्तु हिनजावनि खामानिया जाबाय गथ' गथायफोरखौ जोथोन लानाय न'खरफोरखौ साखोन सिखोनै लानाय लाखिनाय न' बांफोरखौ सिबस्रां हस्रां खालामनाय आरो सिथ्ला सिथ्लि सिबनाय हाग्रा बंग्रा फोस्रांनाय बेफोर जाबाय मेइन हिनजावनि खामानि आरो जाहोनाय लोंहोनाय अबा संनानै खावनानै बेफोर जाबाय हिनजावफोरनि मेइन खामानि आरो हौवाफोरनि मेइन खामानिया जाबाय बायहेरायाव थांनानै थाखा फैसा खामायनाय बा न'आव आबाद मावनानै खामायनाय ओमफ्राय थाखा फैसा होफैनाय जानाय लोंनाय जगार खालामनानै होनाय बेफोर जाबाय हौवानि खामानि बे नङादि हौवायाल' बेखौ जगार खालामनांगौ हायो हिनजावफ्राबो खालामनो होम्बाबो जेरै जि जोम दानानै बायदिसिना बिजनेस खालामनानैबाबो हिनजावफ्राबो हायो दानि जुगाव बायदिसिना बिजनेस खालामनानै हिनजाव फ्राबो जाहोनो हायो नाथाय हिनजाव आरो हौवाया न'खराव खस्थ' खालामनांगौ हिनजाव आरो हौवायाबो सानैबो गोरोबलायनानै खस्थ' खालामनांगौ हिनजावफोरबो हौवानि खामानिखौबो मावनो हायो हौवायाबो हिनजावनि खामानिखौ मावनो हायो थेवबो हिनजावनि खामानिया नखराव फिसा फिसौफोरखौ नायनाय दुगैस्रां लोबस्रां खालामनाय आरो गथ'फोरखौ फोरोंलांनाय जाहोलांनाय इसकुलाव दोनलांनाय बेफोर जाबाय हिनजावनि खामानि बेफोर हाबाफारियाव हिनजाव आरो हौवानि जेबो फाराग गैया गासैबो मोजाङै मोजां सोलिलांनांगौ न'खरखौ खुंलांनांगौ बेनो जाबाय जोंनि समाजनि खामानि आरो मोजां खामानि एसेनोसै गोजोन्थों